ہیلو سر آپ زومیٹو سے بول رہے ہیں میں نے ابھی ایک آرڈر کیا تھا گیارہ پزوں کا جی سر آرڈر کا اسٹیٹس شو نہیں کر رہا ہے سر جی سر جی آرڈر تو ایکسپٹ ہو گیا تھا لیکن آرڈر کا اسٹیٹس شو نہیں کر رہا ہے آپ چیک کرلیں ایک بار جی سر زومیٹو سے ہی کیا تھا میں نے جی سر ابھی کنفرم نہیں ہوا ہے سر ہمارا آرڈر کنفرم کردیں پلیز جی سر اوکے سر کتنی دیر میں مل جائے گا یہ ہمیں ٹھیک ہے آپ جلد سے جلد ہمارا آرڈر کنفرم کر دیجیے آرڈر تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے سر

پینتیس سے چالیس منٹ میں ٹھیک ہے آپ جتنی جلدی ہو سکے بھیج دیجیے شکریہ